अकरा हजार पांचशें चवतीस पंचात्तर हजार सशें तीस अठ्ठ्यांयशीं हजार सातशें चार बारा हजार चारशें चोव्वेचाळीस एकोणीस हजार पांचशें बाव्वन